कारबाही ई अनुमानित डिलीवरीके समयमे जे अहाँ भोजनके मँगबाबै छियै अहाँ जे जाय जहाँ छियै वहाँ आय आयके पास कही पहुँचल छियै बताबू रेस्टूरेंट या फूड आओर ऐपमे अनुमानित डिलीवरीके समय पूछि सकै छियै की से मतलब कैसे डिलीभरी अयतै अच्छा अयतै फास्ट फूड की नहि अयतै अयतै केतना समयमे अयतै अयतै फास्ट फूडके टाइममे मतलब बतेलाके बाद पता रहतै ने की जे कतेक मिनटमे अयतै चाहे कए घंटामे अयतै ओहिसे हम भी व्यवस्था करिके रखबै चाहे जे चीज समान हम मंगेबै ओ चीज खराब नहि होइ बल्कि अहाँ अच्छा समा समान दैके गारेंटी मतलब अहीं देबै तभी ने पता चलतै की मतलब कैसे कैसन डीलेभरी छै या नहि छै से किछु अच्छा फास्ट फूड मिलै छै या नहि मिलै छै डीलेभरीके समय मतलब अच्छा फास्ट फूड रहै छै किछु मतलब सड़ल गलल ईसब ईसब के डीलेभरी मतलब कयल कयल जाइ छै डीलेभरीके समय लोग बिश्वास से डीलेभरी मंगबै छै की से अच्छा होतै या नहि होतैयश जैसे कए घंटामे अयतै या नहि अयतै लेट होतै ओ अपना अनुमान से अपना मतलब मंगेबै नहि तऽ हम अपना ऐप से कोइ आओर रेस्टूरेंट या अच्छा फास्ट फूड से मँगाय सकै छी की अच्छा एतै जहाँ से अच्छा अयतै वही से मंगेबै लेकिन समय के पता रहतै तभिए ने बता सकै छियै की से हम अच्छा फास्ट फूड जहाँ पे अच्छा डीलेभरी होइ छै ओहि पे लोग मतलब कहय छै की से वही से मंगेबै की अच्छा सामग्रटी हमरा मिलतै या प्राप्त होतय